बहुत सारी फूल फल सब्ज़ियाँ उगाना चाहता हूँ मैं क्योंकि फूल फल पौधे इन सब से मुझे बहुत अच्छा प्यार हैं मुझे इन सब से फूल हमें फूलों को देख कर बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होती है और फल खा कर हमारे जीभ को और हमारे दिमाग़ को बहुत शांति मिलती है और बहुत सारे न्यूट्रेंन भी हमें मिलते हैं सब्ज़ियों के अंदर भी बहुत सारे प्रकार के मिंरल पाए जाते हैं जो हमारे शरीर की डिमांड को पूरा करते हैं और उन को उगाने के लिए हमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती हमें उन को टाइम से खा खाद पानी और धूप लगने का धूप लगने देना चाहिए ताकि वो अच्छे से उग सकें ग्रोथ कर सकें और बड़े हो सकें और हमें अच्छे सुन्दर फल फूल दे सकें मैंने गुलाब का पौधा भी उगा रखा है केले का पौधा अनार का पौधा तुलसी का पौधा पुदीने का पौधा ये सारे पौधे मैंने अपने घर पे की छत पर उगा रखे हैं और इन को उगाने के लिए मुझे ज़्यादा धूल मिट्टी की भी ज़रूरत नहीं होती हैं हम इन को गमलों के अंदर भी उगा सकते हैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे होते हैं और हमारे लिए फ़ायदा करते हैं